नमस्कार नमस्कार भैया और क्या हाल चाल हैं चल रहा है ऐसे ही

हमको ओका चौराहे से बोल रहा हूँ हाँ गैस एजेंसी से मैनेजर बोल रहे हैं कितना चाहिए कब है शादी कितना चाहिए अभी तो है ब अभी तो सिलेंडर ख़ाली है अब भरवाएँगे तब बताएँगे तो ठीक है तो चलिए सब चीज़ बताएँगे अभी तो ठीक है हम बात कर रहे हैं जो होम डिलिवरी जो करते हैं उससे बात करते हैं गैस है कि नहीं बताएँगे अच्छा

अच्छा तो आपको आना पड़ेगा यहाँ लेने ऐसा है कि इसमें वह चल रहा है ना माघ मेला उसी में सब चले गए हैं वर्कर उसमें बंद हैं सप्लाई अभी सब वहीं चले गए हैं आपको आना पड़ेगा लेने के लिए इस समय बात कर रहे हैं ना तो बोले हैं सब कि इसमें माघ मेला में सब चले गए हैं इसमें मेला घूमने